ہیلو واحد بریانی بول رہے ہیں جی اچھا اچھا تو آپ کے یہاں جو ہے بریانی جو ہے کیسے دیتے ہیں چار سو روپیے پلیٹ اچھا تو اس کے لیے جو ہے ہم کو جو ہے کل ہی کو برتھ ڈے پارٹی ہے تو یہ کتنا لگ جائے گا ہمارے یہاں کھانے میں ساٹھ آدمی ہیں جی جی بیس کلو لگ جائے گا تو کیا حساب لگائیں گے آپ پانچ سو روپیہ کلو اچھا بھئی تھوڑا کم کر لیجیے زیادہ نہیں بتا رہے

جی نہیں کچھ زیادہ بتا رہے ہیں ہمارے خیال سے ہاں تھوڑا کم کر لیجیے اصل میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے پیسوں کی دقت بھی ہے اس وجہ سے جو ہے کہہ رہے ہیں آپ سے جی کتنے میں لگا دیں گے چار سو میں ساڑھے تین کر لیجیے تھوڑا بجٹ بھی آ جائے اور جو ہے کام بھی ہو جائے جی ساڑھے تین میں ہو جائے گا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اب جو ہے سنڈے کو جو ہے بیس کلو جو ہے پہنچوا دیجیے گا یہاں ارے ڈالی گنج میں یکہ اسٹینڈ کے پاس ہاں جی ہم وہیں ریسیو کر لیں گے آپ کو ٹھیک ٹھیک اوکے بھائی